बूह्टे बगैरा अस जेह्के लाने अस बाड़ियां होंदियां निक्कियां निक्कियां जमीनां साढ़ियां खुल्लियां बाग अलग लग्गे दे होंदे ते बूहटे अस निक्की बाड़ी होंदी ओहदे च लान्ने आं ते बाकी इक बाग खुल्लियां जमीनां बाग अलग लग्गे दे होंदे बूह्टे बगैरा जेह्के बाग बगैरा जेह्के ओह् होंदे ओह् उत्त च नी लांदे हैन बूह्टे अस निक्कियां निक्कियां बाड़ियां होंदियां ओत्त च लान्ने आं अस ते बाकी बागै बूह्टे बगैरा जेह्के खुल्लियां जमीनां न ओत्त लांदे लोक बाकी बूह्टे बगैरा जेह्के सब्जियां बगैरा जेह्ड़ियां होंदियां ओह् निक्कियां निक्कियां बाड़ियां होंदियां ओह्दे च लान्नें पिप्लियां लान्ने आं थोम बगैरा लान्ने आं प्याज बगैरा लान्ने आं बागै च लान्ने आं बा इनें इनें गी दिक्खो भला भला होई जां नेईं होंदी